आरो गगा मोननाया बिदिखौ बाहायनानै बानद्राय हामा हामाबायदि मोनब्लाथाय जोङो ओरैनो बै आयुरवेडिकफोरनि मुलिखौ बाहायो आरो बेफोरबो हाग्रा बंग्रानिनो बानायनायनालाय जोङो आयुरवेडिक मुलिबो थायो बेखौनो बे आयुरवेडिकखौ गुजुनायाव बाहायग्रा मोनसे बुस्थु दङ बिनि नामा काउफनिल जेनोबा जों जानानै गोथां ना खांख्राइ जानायनि बिजालफोरा फिथोराव काउफ जानानै थायो इनिफ्राय मैगं मैला गोथां गोथां जिनिसफोरखौ जानायाबो सिङाव थान्दा जाहाबनानै थायो बिनि थाखाय बे थान्दा काउफफोरखौ बाहेर खालामनो थाखाय मोनसे काउफनिल होननाय बटल मुलि दङ आरो आयुरवेडिकनि बेखौ जाब्लाथाय बे काउफआ गुजुख' गुजुख' हागादैया मोननानै थल' थल' गगारो बिनिखाय जों बेखौ जानानै मोजां मोनो इनिफ्राय ओ बिदिनो हाग्रा बांग्राफोरखोनो बायदिसिना खालामनानै जानानै थायो आरो जों लोमजानायानो गगा मोननाय सिङाव थान्दा दङब्लाथाय लोमजालेफिनबाय थानो नागेरो थान्दा मैगं जायोब्लानो लोमजायो जायो आरो गुसु दैजों दुगैब्लानो लोमजायो नाफोर जाब्लानो लोमजायो बिनिफ्राय आरो बिखौ गैयै खालामनो थाखाय ओ मोनसे आयुरवेडिकनि काउफ्स भास होननाय दङ आरो बेखौनो जों जानाै हामनाय मोनो आरो बेफोरखौ जोङो जानानै हामनाय मोनथाराब्लाथाय उनाव जोङो खाथिनि ड'क्टरफोरनाव थाङो आरो नायजानो ओरैनो एसे पिलफोर जानानै मोजां मोनो